जी हाँ हाल ही में मैंने एक प्रेस खरीदा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार है क्योंकि मैं उसको यूज़ करता हूँ तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है बहुत ज़्यादा लाइट खाता है और कभी कभी उसमें कनेक्शन आ जाता है तो यह बहुत ही बेकार है